मोसानाय होनोब्ला जेनोबा जोबोर मोजां मोसानाया मोसानायाबो जोबोर गोनां बयनिबो थाखाय जेनोबा गामि एरियायाव जेनोबा आलासिफोर फैयो एबा मिटिं जायो एबा बिदिनो माबा मोनसे मेल खुङो बा मोनसे प्रग्राम खुङो बेफोरावहाय मोसानायखौ गोनांथार बयनिबो थाखाय गोनांथार होन्नानै सान्नानै लानाय जायो जेनोबा मोसानाय नुयोब्ला रायजोफोरनि जेनोबा मानसिफोरनि गोसोया जोबोर गुदुं दुंथाव जायो जोबोत गोजोन्नाय फैयो मोसानाय नुयोब्ला जेनबा जोंबो जोबोर मोसानो मोजां मोनो जेनोबा रायजोफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हायो जोंबो मोसानानै बयनिबो सिगाङाव रंजानाय लाबोहोनो हायो जोंनि गामियाव जेनेबा मिटिं बिदि बायदिसिना जायोब्ला बेफ्राव जों मोसानो बाहागो लायो आरो रायजोफ्राबो मोसानायखौ जोबोर मोजां मोनो बेखौ मोजां मोनो होन्नानै बयबो बुङो